असां अॻरि महाराष्ट्र जी राजनीति ऐं अॻु महाराष्ट्र जी न्याय पालिका जी ॻाल्हि था कयूं त ॿइ हिक ॿिए खां जुड़ियल आहिनि ॿइ जेका बि कार्य करनि था उहे जनता जी भलाई करनि था अॻरि असां न्याय पालिका जी ॻाल्हि कयूं था त हुनमें असांखे सख़्त कानून जीअं असांखे व्यवस्था जो पालन करिणो थो पए असांखे हर हिकु कमु कानून जे द्वारा ई ऐं कानून में रही करे ई असांखे करिणो थो पए अॻरि असां को कमु कानून जे द्वारा नथा कयूं त असांखे अॻिते हली करे दंड मिली सघे थो ऐं समाज में असां छवि ख़राबु थी सघे थी राजनीति जेको सिस्टम आहे उहो बि चङो सुठो सिस्टम आहे ऊंदे में छा थींदो आहे असांजी दे असांजे शहर जी असांजे शहर जी हर हिकु जेकी बि कमज़ोरियूं आहिनि हर हिकु जेके ॻाल्हियूं जेकी असांखे न पोते करणियूं आहिनि हो ॻाल्हियूं असांखे राजनीति सिस्टम में पूरी थियनि थियूं ऐं असांजे सुठा सुठा कमु पूरा कराइनि था जेका बि असांजा राजनेता आहिनि उहे असांजे खां गॾु सहियोग ॾेई करे असांजे शहर जो नालो मथे कराइनि था